तूं आतां कितलीं वर्सां जालीं कॅक कॅकिच्या बिजनेसांत तुवें पावल पावल दवरलां तुका ती कशी आवड निर्माण जाली तुका कित्याक म्हणून दिसलें की आपणें कॅकिच्या बिजनेसान वचचें तुका घरा कडल्यान प्रोत्साहन मेळ्ळें तीं तुका हेल्प करतात काय तांचो तिरस्कार आशिल्लो की तूं कॅक करचो न्ही तुवें जोब करचें तुका तुका कोण प्रोत्साहन दिता आनी तुका कॅक करपाक कोणें शिकयली हे सगळे तुजे विचार मांडटा जेन्ना लॉकडाउन जाल्लो त्या दिसा त्या दिसांनी अशें फोन घेवून बसतालें तेन्ना अशें म्हाका एक कॅकाचो व्हिडियो येलो यू ट्युबार अशें ती थंय बायल कोण कॅक करताली ती पळयलें आनी अशें मुखार मुखार व्हिडियो पळोवपाक दिसपाक लागलें म्हाका मागीर जशे फूड व्हिडियोज येवपा लागले ते हांव पळयत रावपाक लागलें आनी तशें दिसान दीस म्हजी आवड ते व्हिडियो पळोवपाक चड जावपाक लागली मागीर थोडे दिसांनी म्हाका अशें दिसपा लागलें की हांव ट्राय करपाक शकता की एकदां तशें ती सांगतां तशें करून मागीर एकदां हांवें ट्राय केलो कॅक तेन्ना आमचेकडेन ओव्हन बीन नाशिल्लें आनी तें लॉकडाउनान म्हणून कांय मेळनाशिल्लें सुद्दा मागीर हांव एकदां ट्राय करपाक सगळें बॅटर बीन तयार केलें आनी रेंवेन आयदनांत रेंव घालून ताजेर बॅक करपाक दवरलो पूण फर्स्ट टायम जाल तो खबर आसता कस जात तो आउटकम कितें येतलो तो खबर आसा तो मातसो सारको बॅक जावुंना सो पूण मातसो खावपाचो टेस्ट असो मेळ्ळो मागीर तशें करून म्हाका आनी परत तश करून ट्राय करपाक दिसलें दुसरे दुसरें आनी एकदां जेन्ना हांवें सेकेंड टायम केलो तेन्ना मातसो बरो जाल्लो पयलीं जाल्लो तेज्यांनी मागीर तशें तशें व्हिडियो पळयत पळयत मागीर हांवें दुसरेय फ्लेवर ट्राय केले चॉकलेट केलो केरट कॅक ट्राय केलो ते बी बरे जावपाक लागले मागीर एज मुखार आतां कॅक करपाचे व्हिडियो पळोवपाक लागलें आतां कॅक शॉपांनी दिता तशे क्रिम लावन आसता ते ते करपाक ते पळोवपा लागलें ते बी म्हाका आवडपा लागले अशे हांवेंनूय बीन अशे कॅक करपाचे मागीर जसो टायम गेलो तसो हांवें कॅक करपाचें सामान हाडलें जशें एक एक एक एक सामान हाडलें जें ताका लागता तें तीं टीन्स लागता तशीं तें मटिरियल लागता तें मागीर म्हाका क्रिमिचो कॅक करपाक दिसपा लागले सो हांवें तो ट्राय करपाक सगळें सामान हाडलें पूण म्हाजे कडेन तेन्ना तें मे मशीन नाशिल्लें बीटर येता तें क्रिम बीट करपाक सो तें हांवें बीटर घेतलो मागीर क्रिम बीट केली तितलें म्हाका कळनाशिल्लें कितली बीट करपा जाय ती म्हणल्यार अशें मातशी पातळ उरताली ती तेन्ना मागीर हांवें एकदां केलो कॅक जाल्लो बरो अशें खावपाचो असो जाल्लो मागीर हांवेन ते क्रिमीचे रिलेटीड व्हिडियो पयले आनी अशें आनी इंम्प्रूव्ह करपा लागलें म्हणल्यार कशी करप कितें करप तें मागीर तशें जातकीर हांवें म्हाका मातसो इंट्रस्ट येवपा लागलो तितून मागीर जशें टायम गेलो आनी मागीर हांवें ते बॅकिंगाचे थोडें आनी मटिरियल कितें जाय पडटा तशें तें ऑर्डर करपा लागलें तेंच पळोवपाक लागलें ऑर्डर करत तेन्ना सोशियल मिडियाचेर म्हणल्यार तेचे बद्दल आनी मागीर जशें जशें सगळें येलें म्हजे कडेन मागीर हांव म्हणल्यार घरांत कोणालो बर्थडे आस जाल्यार करपा लागलें कॅक तेन्ना तांकांय बी आवडपा लागलो जशें मुखार मुखार गेलें तेज्यान मातशें पयलीं करतालें तेज्यांनी आनी बरें जावपा लागलें सो म्हाका दिसलें हांवें आतां ऑर्डर घेवपाक जाय अशें बी म्हुणोन मागीर अशें तोंडाक तोंडान लोकांक सांगतालें म्हणल्यार अशें हांव ऑर्डर घेतां अशें फोटो काडटां कॅकाचे फोटो काडटां आनी अशे फोनार घालतालें वॉट्सेपार मागीर लोकांक कळटालें अशें मागीर थोड्यो थोड्यो ऑर्डरी दितालीं मागीर म्हजे फ्रेंडांनी अशें म्हणपाक लागलीं तूं आतां कॅक करपा लागलां तें तूं सोशियल मिडियाचेर घालपाक शकता सो हांवें पयलीं एकदां चिंतलें आनी मागीर आसूं नाका म्हणलें आनी सोडलें मागीर परत आसूं हांव करतलें म्हणून अश करून चिंतलें आनी हांवें एक सोशियल मिडियाचेर अकाउंट केलो ताजेर पयलीं जे कॅक हांवें केल्ले ते ते पोस्ट केले आनी अशे वाडत गेलें आनी मागीर मागीर मागीर एक एक ऑर्डर येत रावली म्हाका म्हणल्यार अशें तेन्ना हांव कॉलेजूय करतालें आनी ते कॅकूय करतालें आनी सो असो मागीर म्हागेली इंट्रस्ट वाडपा लागलो आनी जालें आनी मागीर अशें बिजनेस वाडपा वाडपा लागलें